जों मेसें बोथोराव आलु गायो बानलु नुहरुफोर गायो बेफोरखौ गायो आरो जों मेसें बोथोराव आलुफोरखौबो हालौ हालौग्रोनांगौ फास्टआव बेनिफ्राय गायो आमफाय आरो दैज्लां बोथोरफोराव बिदिनो जोगोनार गायो खुमब्रा थाइसुम थाइबें बाय जिंखा बेफोरखौ मोनो आमफाय जोगोनारफोरखौबो जों जानो जोबोद गोथाव मोनो आरो बिखौबो जों ओंख्रिबो जानो हायो भाजाबो जानो हायो आलुफोराबो जानो गोथाव बेदराव नुफोदोबो लगायनाबो जानो हायो जायदो जेदोबो जाजायो आरो आरो मैगं थाइगंखौलाय जोङो दैलाङावबो गायो आरो मेसेङावबो गायो बिदिनो जानला मोनला मेगं थाइगं बिदिनो बिबारफोरबो गायो जोङो गायनाया बिबारफोरखौबो जोंनो नांगो ना जेनबा फुजा खालामनो मा खालामनो बिफोर बिबारखौ नांगो आरो जोंनो फुजाफोरावबो जोंनो हप्तायाव फुजा खामनाय जायो ना खेनसेबाबो बिफोराव गायो आरो आरो बिफां लाइफांफोरखौबो जों गायो बिदिनो गायलाबायो बिदिनो बायदिसिना बिफां गायो जेनेबा बिफांफोर गायबाबो दा सोर बेगरफोरावबो बिफां गायबा दा फैसा होनाय जादो सरकारफोरा बिदिनो जानला मोनला बिफां गायो आरो जों बिदिनो आरो बिदिनो आलुफोराबो मेसें बोथोराव जायो बिखोबो जों आलुफोरखौबो जायो बायदिसिना संनानैबो जानो हायो बेदफोरावबो होनानैबो जानो हायो रुनानैबो जानो हायो बिफोर मेगंखौ गायो आरो जोङो खुमब्राफोरखोबो जों संना जायो नाफोरजों मोजां जानो गोथाव बेफोरखौबो जानो हायो आरो जों खुमब्राफोरखौबो जाय बिदिनो जा बायदिसिना मैगं थाइगं गायो बिदिनो जायो जोङो बिदिनो माबा जिंखाफोरखौबो जों संना जायो जिंखाफोरबो मोनो मेसें बोथोराव जानला मोनला बायदिसिना मैगं गायनो हायो आरो जोङो जेर संलाबायना जायो बिदिनो जानला मोनला बायदिसिना जालाबायो ओम रा बिदिनो आरो मैगं थाइगं गासिखौबो जायो बानलुफोरबो गायनो हायो मेसेंआव बानलुफोरखौबो जों जायो फान्नानैबो जों फैसा थाखाबो मोनो बानलुफोरखौ खेथि खामबोला गोरान खेथियाव बिदिनो बायदिसिना बिबार गायबा गायबाबो बायदिसिना गायनो हायो आरो जों फान्थाव मोनो जिंखा मोनो आलु मोनो बिदिनो बायदिसिना मोनो बिफोरखो जों मेसें बोथोराव मोनो आरो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं मोनो बिदिनो आलुफोर गथ' दा गथ'फोरा जोबोद गोथाव मोनो संना जाबा एवनाबो जानाय संनाबो जानाय गासिखौबो जों जाजोबो बिफोरखौनो जायो आरो जों बेखो गासैखौबो जायो मेगंखौ फान्थाव बिफां लाइफाङाबो बेखौबो जों बिबार सिबार न'फोरावबो गायना लायो न'फोरखौबो मोजां नुयो बिबार सिबार गायबोला गोसोखो मोजां मोजां मोनो बिदिनो बायदिसिना मोजां नाङो आरो जोङो बिबार सिबार गायबाबो जों बिबारखोबो फुजा खामनायावबो नांगौ खुलुमनो बेफोरबायदि आरो गासिखौबो जोंनो नांगौ बिबारफोरखौबो नांगौ बिफां लाइफांखौबो नांगौ गासैखौबो नांगौ बेनिखायनो जों बिफोरखौ गायनांगौ आरो जों मैगं थाइगंखौबो जानो नांगो गासैखौबो मेसेंआव गायनायखौबो नांगौ दैलाङाव गायनायखौबो नांगौ जों गासैखौबो नांगौ आरो बिनिखायनो जोङो मैगं थाइगं गायो आरो